राज आनीक कल्यान विशे विशीं राजकी खबरो म्हाका आवडटात हांव करंट अफॅसाचेर सदांच एक नदर मारतां आत न करंट अफॅर्स आमच्या जिवनात खूब म्हत्वाच्यो आसतात तातुतल्यान आमकां कळटा आम तातुंतल्यान आमकां कळटा आज देशाचेर देशात कशे बदल जाता आनी ताचो प्रभाव आमच्या आं जिवनात जर कसो पडटा करंट अफॅर्स हे खू खुबूत म्हत्वाचे आसात ते ते फाटले कांय तेंपातल्यान करंट अफॅर्स हे स् ते चेंज जायत आसात पोयलीं पोयलीं करंट अफॅर्स फक्त आपले देशा बद्दल देशा विशींच आसताले पूण आतां ते वाड वाडत गेल्यात आनी विदेशान जें किदें जाता तेजोय तेचोय अय असर आमच्या जिवनाचेर पडटा अशें म्हाका दिसता करंट अफॅर्स हे सामके हेत सामकेच म्हत्वाचे जाल्या कारण ती तातूत ओत फक्त आतां देशाचेंत न्हय तर हेर हेर सा हेच शेजारी देशाचें हें आनी बाक आनी बाकीच्या आं देशाचें दाखयतान